अच्छा अज्ज भैन असें बनाई असें दाल एह्दी मांहें दी फिर असें दपैह्रीं असें बनाना दाल चौल बनाने लून मरच कुट्टियै शैल पानी बिच्च फिर कदें असें राजमाह् बनाई लैने कदें अस आलू बी बनाई लैन्ने अस कदें कदें कदें कदें अस कढ़ी बी बनाई लैन्ने आं लस्सी दी कदें कदें पकौड़े बनाइयै पाई लैन्ने ओह् बिच्च कदें अस पनीर कड्डियै अस बनाई लैन्ने दपैह्री बनाई लैन्ने अस पनीर दी सब्जी कदें अस रातीं बी बनाई लैन्ने आं ते उ'ऐ खाई लैन्ने आं ओह्दे कन्नै गै गजारा करी लैन्ने आं अस चौल बनाने फुल्के बनाई लैन्ने ते कदें जिल्लै शैल कुतै परौह्ने परूह्ने आए दे होन अस पूड़ी बी बनाई लैन्ने आं राजमाह् चौल बनाई लैन्ने आं हां बब्बरु बनाई लैन्ने आं अस बड़ी जेल्ले परौह्ने आए दे होन शैल कोई भैन आई दी होऐ कोई भ्राऽ आए दा होऐ फि फिर अस शैल पूड़े बी बनाई सकने आं अस घ्यूर बी बनाइयै खलाई सकने आं उ'नेंगी हां दपैह्रीं दपैह्री बी बनाई सकने आं उ'नेंगी राती बी रात रौह्नी होऐ फिर अस राती आह्ली बक्खरे बन्नाने फुल्के फुल्के बन्नाने थोह्ड़े चौल देने ते चटनी कुट्टी लैन्ने आं कदें कदें प पूतना पाइयै फिर गंढा पाइयै फिर टमाटर पाइयै अस कुट्टी लैन्ने आं चटनी नार दाना बी पाई लैन्ने आं कदें कदें इन्नियां चीजां पाइयै ते अस अपना हां रातीं आह्ली बी करी लैन्ने आं ते सबेरे आह्ली बी करी लैन्ने आं दपैह्री आह्ली परौंठा बी बनाई लैन्ने ओ अस दपैह्रीं अस हां बच्चे मैगी खाई लैंदे न बिच्च न्यूडल बी आखदे न उनेंगी बक्खरे बड़ा किश बने दा ऐ अजकल्ल